डुकण सां मुंहिंजे पंहिंजी सिहत में मुंहिंजो ॾाढो फ़र्क़ु आयो आहे मां पहिरियों ॾाढो चिंता कंदी हुअसि वीचार कंदी हुअसि ऐं मां अलॻि अलॻि डिप्रैशन में वञण ते हुअसि घणेई ॻाल्हियूं जेके दिमाग़ ते मुंहिंजी हूंदी हुयूं पर डुकण सां मुंहिंजी मानसिक स्थिति ॾाढी सुठी थी वई आहे ऐं मूंखे ॾाढो स्कारात्मक वीचार हलंदा आहिनि सुठो सोचींदी आहियां डुकंदी आहियां बग़ीचे में त मां हरियाली ॾिसंदी आहियां गुल फुल ॾिसंदी आहियां त उहो मूंखे डुकण में ॾाढो इहो मज़ो ईंदो आहे ऐं मां पंहिंजे पाण खे अहिड़ो हलको महिसूसु कंदी आहियां शायद मां हिकु ॾींहुं बि डुकां न त मूंखे लॻंदो की मां शायदि कुझु मुंहिंजे ज़िंदगी में हिकिड़ो अधूरो पन रहिजी वियो आहे कुझु मूंखे अकेलो पन पियो लॻे त मूंखे अधूरो पन मिटाइण लाइ मूंखे मुंहिंजी मानसिक स्थिति ऐं मुंहिंजो स्वास्थ्य जे लाइ मुंहिंजो डुकणु ॾाढो मूंखे पंहिंजी सिहत में अॻियां वधायो आहे मूंखे सकारात्मक कयो आहे जंहिं सां मां ॾाढी ख़ुशि आहियां